हमरा सभके तऽ गामघरमे अपना सभके गाममे तऽ हरदम देखते छिए जे बनबै छिए कि सब शरबत एगो तऽ कोनो सहल पर्व भेल कनिओ सहल छी मंगले केलहुँ अहाँके सत्यनारायणे भगवानके पूजा छिए सभ सहल छी तऽ चल एक बाल्टी शरबत घोरि दिऔ ओहिमे चिन्नी दऽ देलक ओहिमे नेबो जमैरी नेबो रहल तऽ आओर सुअदगर नहि छै जमैरी तऽ कागजिए नेबो छै वएह गाड़ि दही ओकरा मिला ओकरा दुइ चारिबेर ओकरा फेर दही एहि लोटासँ एहि लोटा एहि लोटासँ ओ लोटा ओ शरबत भऽ गेल अपन एक्के एक्के गिलासके छानि छानिके सबगोटा जतेक लोक रहलहुँ सभगोटा पी पी अएलहुँ तऽ मोन शान्त अन्दरसँ जे ओ गरमी टाइममे जे जलन होइत रहै छै सहैके दुआरे से मोन शान्त स्थिर भऽ जाइ छै आओर चाइसब तऽ हमेशा बनिते रहै छै पिएवलाके तऽ बहुत रङ्गके चीज आब लोक घरमे बना रहल छै रङ्ग रङ्गके पहिलुका टाइममे एगो शरबतेटा मेन रहै छलै ओकर बाद लोक दहीके लस्सिओ बनबै छलथि ओहो माँसभ हमर बनबै छलै आओर हमरा सभके कहै छलै पिबही ने लस्सी छी पिबही ने तऽ हमरा सभके हुअए केहन लगतै खट्टा लागत कि लागत लेकिन जखन पिबै छलिए तहन तऽ पिएमे बड़ नीक लागै छलै छाली जे महै छलै तऽ छाली जे रखै छलै हँ दुइ चारि दिन तहन जे ओकरा महै छलै रही दऽ कऽ ओकर जे मक्खनके तऽ घी बना लै जाइ छलै हमर माँसभ आओर घोर जे रहै छलै ओ घोरोमे कहै छलै कनि नून दऽ दही कनि बिटनून आओर ओकरा औँटि देलक कहलक एकरा ई पीबिकऽ देखही इहो बड़ सुअदगर लागै छै तऽ ओहो कखनो कनि मनि बेसी नहि पिबै छलहुँ बच्चा दुआरे नीक नहि बुझिए एक दुइ घोँट पीबि लै छलिए कहै छलिए हम नहि पिबौ तू ही सब पी आब तऽ रङ्गबिरङ्गके चाइ लाल चाइ अथी दूधवला चाइ तऽ सबदिने सुनै छलिए आओर लाल चाइ लालो चाइमे नेबो गाड़ि देलक तऽ कनि आओर सुआदिष्ट भेल तहने तऽ भेल लाल चाइ आओर जँ नेबो नहि देबै तहन तऽ ओ कोनो चाइए नहि भेल ओ तऽ नहि नीक लगैत रहै छै देखैओमे नहि नीक आओर पिएमे केहन लागत आब ई नबकापरमे एकटा दवाइके रूपमे चललै हँ ग्रीन टी कहै छै ई हरिअरका चाह छिए हमसभ तऽ आब नाम सुनै छिए आओर जीबऽके लेल तऽ आब पिबैऔ पड़ै छै तऽ आब ओ ग्रीनो टी बना बना पिबै जाए छथि आओर तहन जहिआसँ ई घरमे मिक्सरसब अएलै हँ तहिआसँ तऽ आब सहल सबदिन कहतै माँ बनाना शेक पीथिन कि छिए बनाना शेक तऽ ओ देखबै ओकरा ओ मिक्सरवला जारमे केरा दऽ दै छै दूध दऽ दै छै चिन्नी दऽ देलक ओकरा चला देलक ओ सबटा मिलि गेल एक गिलास लेने आएल हे ले देखथुन पीबिकऽ कतेक नीक लागै छै माँ देखही पीबिकऽ केहन लागै छै पिबैमे लेलहुँ तहन तऽ देखै पिएमे बड़ नीक लागल आओर पिलाके बाद कनि देहोमे लागैए जे थमगर भऽ जाइ छै सहल सबके दिन जे पीबि लै छी थमगर भऽ जाइ छी तऽ कहलहुँ नहि सहीमे ई पिएवला इहो बड़का एगो निकहा चीज आबि गेलै हँ एखुनका टाइममे जे लोकके से एकटा सुआदो बनै छै आओर देहमे फाइदो करै छै शरीरमे आब ओहिसँ पहिलुका जमाना कनि दिन पहिले देखिए आब तऽ कनि कम भऽ गेल हँ बेलके गाछसब एहि एरिआमे तऽ पहिले जे छलै पुरनका बेलके गाछसब आओर दुनिआके बेल लोकके फड़ै छलनि हँ तऽ बैसाख मास चैतसँ लऽ कऽ जेठ तक बेलके शरबत नित रोज बनै छलै हँ कनि होइए भिड़गर बनबैमे पिबैमे तऽ बड़ सुआदिष्ट लगै छै लेकिन बनबैमे भीड़ होइ छै आब ओकरा फोड़ू एकगोटा ओकरा फोड़िके सबटा निकालिकऽ बाल्टीमे डोलमे दिऔ ओकरा मिलाउ हाथसँ तहन ओकरा सबटा ओकर जतेक रहै छै अथीसब से छानिकऽ निकालि दिऔ छकनीपर हँ ओहिमे चिन्नी दिऔ ओकरा फेर औँटू दुइबेर चारिबेर ओकरा तोड़ू तहन ओ बेलके शरबत तैआर भेल तहन पिबू लेकिन कनि भीड़ होइ छै जरूर लेकिन जखन बनि जाइ छै तहन तऽ पिएमे ओ बड़ सुन्दर लागै छै तहन तऽ होइ छै कतेक पिबी आओर कतेक नहि पिबी लेकिन मेन छै ओ ठण्डो बड़ होइ छै ओ तऽ वएह चैतसँ लऽ कऽ जेठ तक ओकर सही टाइम रहै छै आओर सही टाइममे ओ गरमिओ जेहने गरमी रहल तेहने बेलके शरबत ठण्डा भेटत आओर पीब घरमे तऽ एतेक चीजसब आब लोक अपन बना बना अपना लोकके हाथमे छै घरेलू जे लोक ईसब रङ्गबिरङ्गके बना बनाकऽ पिए गरमो चीज आओर ठण्डो चीज से लोक अपन पिबैत रहैए बनबैत रहैए